ہمارے پاس کچھ پرانے زمانے کے سکّے ہیں اور کچھ ایسے سکّے ہیں جو ہمارے بچپن کے دور میں چلتے تھے جب میں ان سکّوں کو دیکھتا ہوں تو بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے